ہندوستان کا تعلیمی نظام بہت ہی اچھا ہے پہلے کے زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری کوشش اور مصیبتیں اٹھانی پڑتی تھیں آج یہ سب نہیں ہے جگہ جگہ پر اچھے اچھے اسکول اول کالج مل جاتے ہیں جس میں تعلیم حاصل کرنا آسان ہے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اچھے اچھے اسکول ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنا اور آسان ہو گیا ہیں اور ہمارا ملک بھی دوسرے ملکوں کی طرح ترقی کرتا جا رہا ہے بڑے اور اچھے ملکوں کے جیسا بنتا جا رہا ہے ابھی بھی گاؤں کے اندر اور کچھ علاقے میں جہاں کے بچے تعلیم سے محروم ہیں اور ان تک تعلیم کی رسائی نہیں ہو پا رہی ہے جن کی وجہ سے ان تک جو ٹیکنالوجی ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں پہنچ گئی ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پائی ہے جن کی وجہ سے وہ بھی محروم ہیں اور سرکار کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح بڑے بڑے شہروں میں بچوں تک تعلیم تعلیم کی رسائی ہو چکی ہے اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اور جنگلوں کے علاقوں میں آدیواسیوں تک تعلیم کو اور اردو تعلیم کو پہنچایا جائے ٹیکنالوجی کو پہنچایا جائے جس کی وجہ سے ہمارے ملک ترقی کر سکے